दावबायनाय समाव बांसिन हान्था मेला हिसाबै बाइक एबा टु विलारआ लाजायो मानोना बाइकफोरजों बेरायोब्ला नों गोसो बायदियै माखासे नुथायखौ नुनो मोनो गोसो बायदियै थाद'नानै नायनो हायो आरो माखासे जायगायाव जेरै गारि ब्रै साखाफोरा थांनो हाया बे जायगायाव बाइकफोरा थांनो हायो आरो बे जायगायाव थांनानै नायहैनो हायो आरो नांगौ समाव गोसो बायदियै लाखि लाखि नायहैनो हायो नाथाय माखासे जायगाफोर दं जेराव गारि गिदिर एबा साखा खबब्रै गारिफोरा थांनो हाया बेफोरबायदि जायगायावबो बाइकआ थांनो हायो आरो हाग्रा जायगा एबा हान्था मेला लामा हान्था मेला राहानि बेबस्ता गैयि जायगा लामा मोजां गैयि जायगा बेफोराव बाइकफोरा थांनो हायो बेनि थाखायनो बाइकफोरजों बेरायनाया बांसिन गोसोआव थायो मानोना बेरायनायाव खरसा हिसाबै नायोब्ला बाइकफोरजों बेरायोब्ला खम खरसायावबो जानायखौ नुनो मोनो मानोना

बायदि बायनायनि सायाव बुङोब्ला गारि गिदिरफोराव थाङोब्ला माखासे थावनि गोनांथि जायो नाथाय बाइकफोरजों बेरायोब्ला खम थावनि गेजेरावनो जायो आरो गोसो बायदियै नांगौ जायगाफोराव बेरायनो हायो गारि गिदिरफोरखौ लाङोब्ला गोबां नंगौ गोबां मानसि थांनो हायो गारि गिदिरफोरखौ लाङोब्ला नाथाय बाइकफोरजों थाङोब्ला गोसो बायदियै बेरायनो मोनो गोसो बायदियै मिथिंगानि थासारिफोरखौ नुथायफोरखौ नायनो हायो गोसो बायदियै लाखि लाखि नायनो हायो